हैलो

मैं मेरी बात क्या मिठाई वाली प्रिया दीदी से हो रही है अच्छा क्या आप मैं संजना बोल रही हूँ शाहपुर से सुभाष घाट से क्या आप मेरा ऑर्डर ले लोगे मुझे मिठाई बनवाना है हाँ अभी मतलब हमारे घर में कल बर्थडे पार्टी है तो उसके लिए मुझे दस किलो मिठाई चाहिए कोई अच्छे फेवर की तो आप बता दीजिए मुझे तो बिल्कुल अच्छा फेवर चाहिए हाँ

अच्छा हाँ हाँ हाँ ठीक है तो आप है ना मुझे काजू कतली कर देना तीन किलो काजू कतली कर देना और बाकि चल के मावे की मिठाई कर देना दो किलो और तीन किलो और कर देना चोकलेट वाली मिठाई अच्छा ठीक है आठ किलो हाँ हाँ मैं आपको सेन्ड कर दूँगी तो आप मुझे मैंने बता दिया आपको काजू कतली मुझे तीन किलो कर देना और वहाँ से चलकर मुझे चोकलेट है ना वह दो किलो का वह मावे के दो किलो कर देना और चोकलेट वाली तीन कर देना तो टोटल हो गई आठ किलो हाँ और काजू कतली तीन हैं हाँ और काजू कतली तीन हैं ठीक है नहीं हमारे यहाँ तो बड्डे पार्टी तो नहीं मेरे यहाँ पर मतलब बर्थडे पार्टी तो खैर कल है लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मुझे है ना कल सुबह मतलब दस बजे तक मिल जाए बड्डे पार्टी शाम को रहेगी कल हाँ हाँ ठीक है हाँ ठीक है तीसरा आप प्राइज प्राइज की चिंता मत करो मैं कर दूँगी आपको फोनपे

हाँ हाँ हाँ हाँ ठीक है मुझे जो भी है हाँ ठीक है जो भी अमाउन्ट बनेगा मैं आपको पे कर दूँगी ठीक है हाँ तो आप मुझे यह भिजवा दीजिएगा कल दस बजे तक ठीक है धन्यवाद